अब अब आप ओटो ड्राइवर है क्या हमको बोधगया जाना है बोधगया बोधगया कितना लीजिएगा यहाँ से मान कर चलो ना वही होगा सत्तर सत्तर पचहत्तर किलोमीटर होगा

ओह चार हज़ार लगेगा तो कितना दिन में हमको वहाँ हमको पहुँचाइएगा सात आठ घंटे लगेंगे कि सात आठ घंटों में पहुँचा देगा और जाना भी है आना भी है भाड़ा बढ़ जाएगा ना बोधगया जानते हो ना किधर पड़ता है कौन ज़िला में पड़ता है सो गया गया पड़ता है बोधगया नाम नहीं जानते हो बोधगया बोधगया हाँ वहाँ बोधी मंदिर है वहाँ महावीर जी का हाँ वही जाना है दर्शन करने के लिए हँ तो वहाँ एक दो दिन रुकना पड़ेगा तो वो कितना लोगे भाड़ा हम तो जाएँगे तो रहेंगे एक दो दिन घूमेंगे यह भी बढ़ेगा ना इसलिए से वहाँ जाना है बोधगया घूमने के लिए वहाँ अच्छी जगह है ठंड भी लगेगी ना ठंड भी लगेगी ना तो पाँच दिन को तो फिर रात को बढ़ेगा पाँच दिन का टोटल कतना किराया देना पड़ेगा पंद्रह हज़ार लगेगा वह पंद्रह हज़ार लगा तो पहुँचा देगा ना तो गड़ी है ना ठीक एक दम रस्ता पैरा में दिक्कत नहीं ना होगा उसी लिए जाएँगे और वह कहेगा यह यह ख़राब है वह ख़राब है तो वैसे ही समय लगेगा ना जी ठीक तब होगा तो बात कर लेना ठीक ठीक